भारतके सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट छै क्रिकेट अपन देशमे हर जगह खेलल जाइत छै आओर वर्ल्ड कपके भी रूपमे भी खेलल जाइत छै विदेश देश विदेशमे भी जाकऽ हम अपन देशके खिलाड़ी सब खेलैत छथिन आओर ओतऽसँ कप वगैरह जीत कऽ लबैत छथिन क्रिकेटके खिलाड़ीमे पहिले लोकप्रिय खिलाड़ी सब छलखिन हँ कपिलदेव सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंह धोनी ई सब क्रिकेट बहुत नीकसंँ खेलैत छलखिन हँ आर अखनके जे छथिन से विराट कोहली रोहित शर्मा रोहित शर्मा तऽ अखन छायल छथिन क्रिकेटमे आओर जे छै खेलमे बैडमिंटन भी बहुत नीक खेल छै ओहिमे भी सानिया मिर्जा बहुत बढ़िआँ बैडमिण्टन खेलैत छलखिन हँ आओर जे छै से खेल अपन भारतके जे छै से ई दूनू बहुत प्रसिद्ध खेल छै